وعلیکم اسلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ خیریت سے ہیں جناب جی فلاح الدین صاحب دیے تھے نمبر جی جی جی میں ابصار ہی ہوں جی جی جی پورنیہ کے رہنے والے ہیں

جی آواز کٹ کے آ رہی تھی اس لیے جی بولیے

جی جی جی ضرور جی ضرور آ سکتے ہیں آپ کا ساتھ دیں گے آپ کا جہاں تک ہو سکے میں ساتھ دوں گا آپ کا آپ ضرور آ سکتے ہیں

جی سیمانچل کے علاقے میں اب یہ جلال گڑھ میں قلعہ ہے بہت پرانا زمانے کا وہاں بھی آ سکتے ہیں اور ہمرا پورنیہ شہر ہے پہلے سے بہت ڈولپ کر چکا ہے یہاں بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی علاقے میں جو یہاں جہاں جہاں تک ہو سکے آپ کو اس علاقے میں گھمانے کی کوشش کروں گا ہلو جی آواز جا رہی ہے میرا گھر تو جلال گڑھ علاقے میں ہے اور میں پورنیہ میں شہر میں رہتا ہوں جی پورنیہ شہر میں ہلو

جو ٹریول کا خرچ ہے دن بھر میں اگر جگہ جی زیادہ گھوم سکتے ہیں تو وہی اور کھانا پینا چھوڑ کھانا پینا جو ہے تو وہ اس میں خرچ ہوتا ہی ہے ٹریول کا خرچ پھر دیہی علاقہ ہے کسی علاقے میں پیچھے سے گھوم کے جانا پڑتا ہے تو ایک دن کے حساب سے ہزار ٹریول ہی ایک دن اگر بیس پچیس کلو میٹر کے دوری پہ علاقے میں گھومیں گے تو آپ کو گاڑی کا کرایہ جو لے کر کے تیل کا خرچ اپنا لگے گا آپ کو فائنلی دو تین ہزار مانیے تین ہزار چار ہزار

جی جی ان شاء اللہ آئیے وعلیکم اسلام